हाँ बोलिए चाचा

आपको पता ना है कि इंद्रा आवास के बारे में एक रासन के भा रासन के बारे में नहीं मालूम है हाँ तो वैसे यहाँ के बलौक में काग़ज़ लगे वार्ड सदस्य से मिलिए और मुखिया से मिलना पड़ेगा तब उ फॉर्म भरना पड़ेगा तो बलोक में लगाएंगे तब उससे आपके कग़ज़ ऊपर जाएंगे तब आपका इन्द्रा आवास पास होगा मिलेगा उससे वापस संपर्क करना पड़ेगा चाचा जी अथि थ मुखिया से भी मिलना पड़ेगा वार्ड सदस्य से मिलना बलौक आना जाना पड़ेगा हाँ तो रासन के लिए लिए वार्ड सदस्य से मिलिए उससे कहिए कि हमको रासन नहीं है रासन नहीं मिलता है तो कैसे मिलेगा रासन भी हमको मिल अथि स रासन कार्ड बनवाना है जो सब फोर्म ब बोलेंगे लगेगा तो उ सब फोर्म दीजिएगा भरकर तब बलौक में लगाएंगे लगा दीजिएगा तो उससे मिलेगा रासन बन जाएगा रासन कार्ड रासन बनाना तो ज़रूरी है तब ना सरकारी वह लाभ लीजिएगा अथि चावल गेहूँ यह सब मिलता और नहीं बने तभी और तो कन चाचा कना मिलता नहीं है ना मिलत हाँ हाँ हाँ तो उ तो इन्द्रा आवास के लिए जे छै ना पता करके ओकरा करल पड़ता मुखिया से मिलैल परतै कि मुखिया सर हमारा जे छै उ नहीं मिल रहा छै इंद्रा वारे आवास के अथि ओकरा काग़ज़ पत्तर लगेबे तब मिलतै पास करैत सुनलिये तो यह सब काम पर ध्यान दैल परता नहीं ध्यान देवए तो केना होते बिना काम ध्यान देला स थोरे होईछे नहिए मिलतै

हा आ बलौक में दौरबै काग़ज़ और लगेबे सब चीज़ करबै ग तब आ ऊपर पास होते तो वहाँ का मिलतै तो यह चीज़ तो ध्यान देना ज़रूरी है हाँ यह सब करते तो किया ना मिलते

तो क काग़ज़ पत्तर वहाँ उ कै करक राखबे हम बोले छिये त उ ओकरा कहबे आहाँ ओकरा कैर दैला काम मिलते त बलौक आई क लगा देत हाँ ठीक है